हमरा सब पशु खरीदै खातिर देखल पड़ै छै या तऽ गाँवमे देखै ले या तो बाजारमे जाके कि पशु अच्छा छै कि ना छै बच्चा रहै छै बच्चा ऐसन दाम बड़ा रहै छै बड़ा ऐसन दाम देखै लऽ कि गाय बाछी बाछी रहै छै तऽ जादा दामके रहै छै बाछा रहै कम दामके देखके अगर गाय बच्चा देले रहै छै ओकर जादा दाम रहै छै ओ हिसाबसँ दाम लगाके हमसब लै लेब लए लेब बच्चा देल अगर गाय रहै छै तऽ ओकर आदमीके खाना बनाबै खातिर ओकर जादा दाम रखै जाइ लए दाम घटाके कम बेस करके खरीदल जाइ छै बाछी रहै छै तऽ ओकर भी कम दाम रहै छै बाछा रहै तऽ ओकरोसँ कम दामके रहै छै शाहीवालके जादा सबसँ जादा दामके रहै छै ओइ हिसाबसँ देखि सुनके गाय खरीदऽ हय हमसब देखेले हय की गाय बूढ़ा छै की जवान छै जवान रहै छै तऽ ओकर जादा दाम रहै छै जादा दाम रहै छै देखै लए की दूध कितना दै छै कए लीटर तक तीन लीटर तक चारि लीटर तक पाँच लीटर तक दसो लीटर दूध करै छै दस लीटरवला दूधके दाम गायके दाम सबसँ जादा रहै छै ओहि हिसाबसँ हमसब